संनाय समाव जों ओंखाम संनो थाखाय दोआव सङो माने दोआव संबा मोजां जायो आरो ओंखाम संनाया आरो ओंख्रिफोरखौ जोङो ओंख्रिफोरखौ जों कुकाराव दालिखौ रुयो कुकारावबा दसेनो रुयो नालाय बेखायनो जों कुकाराव होयो आरो आरो ओंख्रिफोरखौ दो सारायाव सङो सारायाव एवो आरो फाजा फाजाफोरखौ फ्राइफोरखौ बिदिनो खोस्लि बाहायो एरो फाजा ओंख्रिफोरखौ खोल्थिजों बाहायो सामसफोरखौ जानायाव बाहायो बिदिनो आरो बिदिनो सारायाव बुहुत मोजां जायो ओंख्रि संनो फाजा एवनो